میرے پاس دو پشو ہیں میں ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کا ایک الگ گھر ہے ان کے گھر میں روز صاف صفائی کرتی ہوں اور ان کو روز نہلاتی ہوں ان کا اچھا چارہ بناتی ہوں ان کو کھانے کے لیے دیتی ہوں ان کی ہیلتھ کا بھی دھیان رکھتی ہوں ان کو شام میں گھمانے بھی لے کے جاتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں جب وہاں سے آتی تو پھر ان کا دوبارہ چارہ ڈالتی ہوں انہیں ٹائم ٹائم سے کھانا پینا دیتی ہوں ان کی صفائی اگر ہم ان کی صفائی کریں گے تو وہاں پہ گندگی نہی نہیں ہوگی اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی کوئی ہارم ہارم نہیں آئے گا ہمیں ان کے ساتھ ساتھ اپنی بھی اور جب میں ان کا چارہ وارہ ڈال دیتی ہوں اس کے بعد ہمیں ہاتھ دھونا بہت آوشیک ہوتا ہے ہم اس کے بعد ہاتھ دھو لیتے ہیں اور ہمارے پشو کو روز ہم نہلاتے بھی ہیں اور ان کی صاف صفائی روز ہی کرتے رہتے ہیں